ग्राम पंचायत अपने ग्रामीणों के लिए पूर्णतः जवाबदेह होती है ग्राम पंचायत विभिन्न कालो में शामिल होती है जैसे कि किसी भी काम नए काम का अगर हम लोग लोकार्पण करवाते हैं तो उसमें जो हे पूर्णतः जवाबदारी जो होती है वो ग्राम पंचायत की होती है ग्राम पंचायत की ओर से समय समय पर मनरेगा मजदूरी उपलब्ध कराई जाती है ग्राम पंचायत की समस्त जवाबदारी जो रहती है वो मुख्यतः एक लोक प्रतिनिधि जो है वो चुना जाता है जिसको कि हम लोग सरपंच के रूप में जानते हैं उसके अलावा शासकीय तौर पर वहाँ पर हमें एक ग्राम रोजगार सहायक और सचिव जो है वो शासन की ओर से शा काम करने वाले जो हैं वहाँ पर मुख्य अधिकारी के रूप में मौजूद होते हैं जो कि उन योजनाओं का जो है सही रूप से जो है उनका क्रियान्वयन हो सके और समय समय पर वहाँ पर हम लोग निगरानी रख सकें उसके लिए जो है वो सचिव ओर रो ग्राम रोजगार सहायक जो हैं वो जवाबदार होते हैं